नै फेब्रुवारि नैरोजा नै नैजिदाइन आगष्ट' जिगुजौ गुजिद' से जानुवारि नैरोजा थाम जि आगष्ट' नैरोजा ब्रै नैजिबा डिसेम्बर नैरोजा जिब्रै